میں نے خاص طور پر سفر جو كیا ہے صحت كے تعلق سے كشمیر كے لیے گیا ہوں میں پورا سری نگر تو نہیں جا سكا اور جو اپنا وادی ہے وادی كے ایریا جموں كشمیر كے اندر ہی میں ایک جگہ رک گیا تو مجھے وہاں سے قدرتی حسن وغیرہ اور قدرتی چیزیں دینا دیكھنے كا تھا صحت كے بارے میں معلومات كرنی تھی كہ لوگ صحت كے اندر كیسے سیكھتے ہیں كیا كرتے ہیں تو میرا وہ سفر بھی مطلب بہت ہی یادگار سفر تھا اور میں اس كو ہمیشہ یاد ركھتا ہوں اور میں نے اس سفر سے بہت كچھ سیكھا لیكن جو اصل مقصد تھا میرا صحت كے تعلق سے اور جو اصل جانكاری حاصل كرنا تھی وہ تو میں نہیں كر سكا جو میں وادی اور كشمیر میں جا کے ہو سكتی تھی